خبروں کی صنعت تقریر کی آزادی پر عمل کرتی ہے یہ اس کا اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی جیسے مضمون وغیرہ ہو تو بہت سے اخبارات ہوتے ہیں وہ شائع ہوتے ہیں تو آدمی جو ہوتا ہے اپنی آزادی سے بالکل جو مضمون اس کے ذہن میں آتا ہے وہ سوچتا ہے وہ مضمون ڈال سکتا ہے اور میں نے بہت جگہ دیکھا ہے ان مضمونوں کو اور اس کے ذدیعہ آدمی جو ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے بالکل آسانی سے تو اس کے ذریعہ جو ہے اور بہت سی جگہ پر یہ کمیاں نظر آئی ہیں جو رازداری ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ برقرار اس کو جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس میں کمی کہیں کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے کہ بہت سی جگہ جو باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ معلوم نہیں ہوپاتی ہے خبروں کے ذریعہ لیکن اگر ہم پہنچانا چاہیں تو اس بات کو پہنچا سکتے ہیں کئی بار مضمون نگاری یا اشعار کے ذریعہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے خبروں کی صنعت کے ذریعہ پہنچائی جاسکتی